मां शोशल मिडिया ते डाढा माण्हुनि खे फोलो कंदो आहियां पर मूंखे हिकु यूट्यूबर आहे जंहिंजो नालो आहे हर्ष बेनीवाल उन खे मां वधीक फोलो कंदो आहियां उन जी व सजी अपडेट्स रखंदो आहियां छो जो हुन हू इंस्टाग्राम ते पंहिंजी पोस्ट खां पोस्ट जे द्वारां असां खे सभिनि खे ॿुधाईंदो आहे की उन जी नेक्स्ट वीडियो कहिड़ी अचण वारी आहे हे हिकु एंटरटेंमेंट वीडियोस ठाहींदो आहे ऐं हू बॉलीवुड में अची रखियो आहे ऐं हुन जो हिक मूवी आहे स्टूडंट ऑफ द ईयर टू हुन में बि हर्ष बेनीवाल कमु करे रखियो आहे हू डाढी वेब सीरीस ठाहींदो आहे ऐं डाढा कम कया आहिनि सुठे लोगनि माण्हुनि खां गॾु बि हिन कमु कयो आहे मां हुनि खां इंस्पायर थी करे मां बि पंहिंजो यूट्यूब चेनल स्टार्ट कयो जंहिं में मां पंहिंजे व्लोग्स ऐं ऐं पहिरें मां प्रैंक्स कंदो होसि उन खां पोइ मां व्लोग्स स्टार्ट कयो ऐं मां हिन मां सा हींअर काफ़ी सारा व्लोगर्स ऐं काफ़ी यूट्यूबर्स आहिनि जंहिं खे जिन खे फोलो कंदो आहियां जंहिं खां मूंखे प्रेरित थी करे मां हुन वांगुरु हुननि वांगुरु कमु कंदो आहियां मां कुझु एडीटर्स खे बि फोलो कंदो आहियां जे के मूंखे हेल्प कंदा आहिनि हाओ टू एडिट फोटोस वीडियोस ऐं मां डाढी कोशिश कंदो आहियां हुन वांगुरु एडिट करण जी ऐं मां कई हदि ताईं कामियाब बि थियुसि ऐं मां यूट्यूब ते ठीकु ठाकु फोलोअर्स हासिल बि कया आहिनि ऐं मां हिननि खां ई प्रेरित आहियां कुझु सिंगर्स खे बि फोलो कंदो आहियां छो जो मां सिंगिंग लाईन में बि आहियां त मूंखे शास्त्रीय संगीत में डाढो रुची आहे हिन लाइ मां सिंगिंग जीअं अजीत सिंह थी वियो ऐं बी प्राक थी वियो ऐं काफ़ी सारा सिंगरनि खे बि फोलो कंदो आहियां और हिननि जा सॉन्ग ॿुधंदो आहियां इहे पंहिंजी पोस्ट विझंदा आहिनि की हिननि जो न्यू अल्बम कहिड़ी अचण वारी आहे त मूंखे अपडेट्स मिलंदा रहंदा आहिनि शोशल मीडिया जे थ्रू